पहले जैसे क्या था कि मनोरंजन कि लिए हम लोग करते थे जैसे आ आज के डेट में डिजिटल हो गया है यह सब मतलब ऑनलाइन चीज़ आ गए हैं संगीत के माध्यम पहले यह सब चीज़ें थी नहीं जो इंसानों द्वारा पहले कि गए थे वह गाना गाते थे कजरी थे जैसे होली आ गया दीपावली आ गया यह सब कार्यक्रम होता था जैसे शादी हो गई कोई फंक्शन हो गया किसी बच्चे का जन्मदिन हो गया तो वह लोग हैं मुंह से गाते थे अलग अलग गाना गाते थे कजरी हो गया सोहर हो गया बिरहा हो गया अलग अलग संगीत करते थे अपना तो वह चीज़ का मनोरंजन अलग था साथ में बैठकर गाते थे जो पहले भारतीय संस्कृति परंपरा थी वह चीज़ अपनाते थे आज के डेट में जैसे हो गया है डिजिटल यह संगीत निकल गया है म्यूजिक निकल गया है इससे रेडिएशन रेडियो निकल गया है टी वी निकल गया है डी जे निकल गया है अलग अलग कम्पनी खुल गई है जिसके की यह समझे तो पुरानी को जो चीज़ थी वह बदल गई है डिजिटल हो गई इससे जो अभी हम लोग यह सुनते हैं एंटरटेनमेंट करते हैं तो वह इससे हमारा जो है ध्वनि प्रदूषण भी होता है एक तरह से हमारा माइंड जो है एकदम बदल गया है इससे अलग अलग प्रभाव प्रभावित होती है इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं तो यह आज के डेट जेनरेशन में ऐसा हो रहा है तो यह सब सारी चीज़ें अन आवश्यक चीज़ें हैं इसीलिए लोग यह यह कर रहे हैं तो अभी जैसे हम लोग देखते हैं किसी का जन्मदिन हो गया बर्थडे हो गया तो लोग पहले गाते थे अब क्या करते हैं डी जे बुला लेते हैं उसमें फंक्शन कराते हैं एंटरटेनमेंट करते हैं तो लोग और शादी हो गया शादी में करते हैं कोई चीज़ स्कूल में कंपटीशन हुआ तो वह वहाँ पर डी जे का क्या आप पहले क्या करते थे बच्चों से गवाते थे अब क्या करते हैं की डिजिटल रेडिएशन से यह सब डी जे से गवाते हैं ऐसे ऐसे कई क्षेत्रों में जो होता है अलग अलग विचारों में यह सब डिजिटल होते गए और यह सब जो अपना संस्कृति थी यह सब अपनाते छोड़ते चले आ रहे हैं और इससे जो है लोगों में अलग अलग विचार होने लगे यह चीज़ें ध्वनि का हो रहा है बीमारी इससे हो रही है लोग फ़िर भी इस चीज़ को अपना रहे हैं अपना कार्य कर रहे हैं जो है और इससे जो यह होता है जहाँ जैसे हम लोग देखते हैं कि गाँव मोहल्ले में शहरों में बड़े बड़े शहरों पहले शहरों में होता था गाँव में क्षेत्री में अब क्या है गाँव और ग्रामीणों में भी होने लग गया है लोग करवाते हैं जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी चीज़ इनवाइट करते हैं कुछ भी करते हैं उसमें छोटा सा प्रोग्राम होता था तो वहाँ पर भजन होता था कीर्तन होता था यह सब करते थे अभी क्या है यह सब लोग रेडियो के माध्यम से कराते हैं यह सब बैंड बाजे की तरफ से कराते हैं और यह सब करते थे तो अपना जो है इससे लोग में अलग अलग एक तरह से अलग बीमारी का उत्पन्न होता है इसके लिए हमें रेडियो का ना करके अपना यह जो पुरानी है अपना भाषा के मुंह से हम लोग आते थे उससे अपना अलग अलग गए हैं और